सबसे पहले तो उस बूढ़े व्यक्ति से ये जानकारी प्राप्त करनी होगी कि आपका ए टी एम बना हुआ है क्या अगर उसका ए टी एम बना हुआ हो तो हमारे को सबसे पहले ए टी एम मशीन या जहाँ पर भी ए टी एम हो उस ब्रांच का वहाँ पर जाकर उस ए ए टी एम कार्ड जो होता है उसको वहाँ उस मशीन के अंदर लगाना पड़ता है फिर उसके बाद उन बूढ़े आदमी को समझाना पड़ेगा कि आपको ऐस ये ये प्रोसेस है आपको कितना पेमेंट निकालना है आपका पिन कोड क्या है ये सारी डिटेल उनसे फिल करवानी पड़ेगी उस ए टी एम मशीन के अंदर और उसके बाद जो है कि उन्होंने जितना पेमेंट डाला होगा वो पहले तो उनको ये बताना पड़ेगा की पेम आपका पेमेंट है ना फाइव थाउजेंड से टेन थाउजेंड के अंदर ही होना चाहिए और एक बार में आप जो है कि फाइव थाउजेंड के समथिंग ही पेमेंट निकाल सकते हैं उसके बाद जो है कि उनको उसमें ऐसे पैसे निकल जाएँगे पर वो भी टेन्स